खेती करते हैं उसमें पानी पटा है उसमें राजमा बाग करें हैं राजमा हुआ है एक कुंटल उसको बेचे हैं सत्तर रूपये किलो और उसमें खाद डाले हैं पानी डाले हैं चार हज़ार रुपया उसमें लगाए खेती में उसको खेती करें हैं उसमे बाग़ जोत कर कर फिर चारा माल को भी वही में से चारा काट करके लाते हैं खिलाते हैं अपना भी खाते हैं बाल बच्चा को भी खिलाते हैं और फिर उसको काट कर लाए फिर घर में आए फिर खाना बनाए हैं खाना बनाकर के बाल बच्चा को खिलाते हैं सबको स्कूल भेजते हैं फिर फिर उसकी उसको फिर बच्चा को कर ऑनलाइन टिफिन बनाकर के देना पड़ता है हर काम व्यवस्था करना पड़ता है भुजिया पराँठा बना दिए टिफिन बच्चा चल गई फिर रोटी इन्हें जो सुखा सुखा जो बनाए रोटी चावल भाई खिचड़ी रोटी बना लिए जल्दी काम के लिए यही सब बना कर के निकालते हैं की वही बच्चा को फिर जाना सब सब दिन फिर आया स्कूल से फिर बच्चा को खिलाओ कपड़े उतारो उसको खिला पिला करके फिर धरो फिर गौ माता को करो गौ का करो चारा उसको दो फिर नादी लगाओ सानी कराओ फिर उसको खिला करके दूध करो छ बजे दूध गारो उसको सेंटर पहुँचाओ यही सब काम है यही सब तो करते हैं खेती गृहस्ती और टाइम निकाल करके बच्चा उच्चा को भी घर में यही काम है खेती को भी यही काम है माल को भी देखना है सबको डेबकर देखना है और यही सब बात है और खिलाते पिलाते हैं फिर बच्चे लोग को खाना पीना का खिलाओ फिर कभी रोटी बना लेते कभी चावल बना लेते कुछ बना करके जल्दी जल्दी में टेम निकालो कहियो भुजिया चार रोटी बना लिए कहियो चावले दाल बना लिए चोखा चटनी बन गया यही सब खाना बनाते हैं खिलाते हैं सबको गाय गौ माल को चारा लगाते हैं खेती करते हैं खेती में पानी पटाते हैं खाद डालते हैं मका वह केने है तो दस कठ्ठा में वही सब उपजाते हैं करते हैं काम धंधा करते हैं बस